सुपरस्टीशियन ते बड़े साढ़े जम्मू कश्मीर च होई ए जां पूरे देश बिच च ओह् निं पता लेकिन साढ़े इत्थै जित्थै अस रौंह्नें आं इद्धर दे लोक बड़ा मनदे जि'नेंगी अगर बिल्ली रस्ता कट्टुड़ै ते नेईं जंदे आखदे कि रुकी जाओ चप्पल फैकों पैह्लें ते छंड्डो ते प्ही जाओ ते और जि'यां कोई छिक्क मारूड़ै तां प्ही आखदे पंज मैंट बवो ते प्ही जाएओ इ'यां करियै होर बी बड़े हैन जि'यां हून एह् बी मनदे कि सवेरै सलाह् निं करनी राती सलाह् निं करनी सवेरे कम्म निं बनदा जेह्ड़े साढ़े एरिया दे लोग न एह् चीजें ई बड़ा जादा मनदे न इद्धर रियासी बिच ते मनदे गै न मनुक्ख साढ़े घर बिच बी जेह्ड़े साढ़े फैमिली मैम्बर ओह् असेंई रोकदे कि बिल्ली जेह्ड़ी रस्ता कट्टी नेईं जाना दे निच्छ मारी ते रुकी जाना एह् चीजां बिच ओह् बिलीव करदे न और बड़ा गै जादा करदे न ते होर होंदा कि आखदे कि बंदा लब्भी जा ओह्दे सगन निं पाने ओह्दे सगन शैल निं होंदे कोई टाइम ताईं रोकुड़ दे मेरा आखना इ'यै ऐ जे सच होंदा केह् ऐ नेईं होंदा मेरा मन्नना एह् ऐ कि ऐसा कुछ निं होंदा लेकन जेह्ड़े साढ़े इद्धर दे लोक न ते ओह् साढ़े जेह्ड़े लोक न बल्के बड़ा जादा इस चीजै र बिलीव करदे कि एह् चीजां होंदियां ऐ बिल्ली रस्ता कट्टुड़े ते प्ही जा उठी ते गल्त होई जंदा जां जां पिच्छूं निच्छ मारूड़ै निकलै ते कम्म नं बनदा जेह्ड़े इद्धर दे लोक बिलीव करदे मेरे एरिया दे लोक बड़ा जादा बिलीव करदे